سب سے مشہور آگرہ کا تاج محل وہ اس لیے مشہور ہے کہ کیوں کہ اسے سات عجوبوں میں شامل کیا گیا جسے شاہ جہاں نے بنوایا اس کے علاوہ دلی میں بہت سے مقامات ہیں قطب مینار ہے مقبرہ ہے ہمایوں کا یا پھر الگ الگ جگہوں پر الگ الگ صوبوں میں مشہور ایک سے ایک سیاحتی مقامات ہیں کیوں اس لیے بھی کیوں کہ ہندوستان کا جو کلچر جو تہذیب رہی ہے وہ بہت زیادہ ڈیورس رہی ہے اور الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے یہاں پر کنٹریبیوٹ کیا جس کی وجہ سے الگ الگ سیاحتی مقامات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں گجرات میں سومناتھ مندر یا پھر کچھ میں دوسری بہت سی جگہیں اور اس کے علاوہ مہاراشٹر میں بمبئی میں بہت سی چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں کشمیر میں چلے جائیں تو پورا کشمیر ہی ایسا ہے کہ جس میں گھوما پھرا جا سکتا ہے وہاں کے باغات اور وہاں کے اچھا کچھ چیزیں قدرتی بھی ہیں جیسے پہاڑ اور ندیاں یہاں کی گنگا ندی اور الہ آباد میں جو سنگم موجود ہے وہ بھی ایک مشہور مقام ہے یہاں پر لوگ جایا کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بنائی ہوئی ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا